हा असांजे गांव जे समाज में जेके बि जवान छोकिरा छोकिरियूं आहिनि उन्हनि हाणे जे सालनि में ॾाढो ई पारंपरिक डांसियुनि में रुचि वरिती आहे जेके इहे टीवीअ ते शो ऐं हली रहिया आहिनि उन्हनि शोअनि खे ॾिसी करे तरह तरह जो डांसियूं सिखी करे उन्हनि जेकियूं बि प्रतियोगिताऊं थियनि थियूं उन्हनि में बि सुठी तरह उन्हनि पार्टिसिपेट करे ऐं जीतनि था अलाइ किथे किथे गांव जा छोकिरा छोकिरियूं पहुची वियूं आहिनि जेके ॾाढी ई रुचि वठी करे जॻहि जॻहि ते उन्हनि जो ॾाढो जी बहितर प्रदर्शन थियो आहे जंहिंजे बलबूते ते उहो उन्हनि खे इनाम मिलनि था ऐं उहे हर क्षेत्र में अॻियां वधी विया आहिनि अॼुकल्ह ग्रामीण या गांव जा जीअं ॿार चइजनि गांव जा ॿार किथे पहुची चुका आहिनि इहो असां टीवियुनि जे रस्ते बि ॾिसी करे सम्झी सघूं था कि हेॾनि वॾनि वॾनि शोअनि में गांव जा ॿार पंहिंजो बहितर प्रदर्शन ॾेई करे ॾाढा ई बहितर मां बहितर करे पंहिंजा इनाम पाए रहिया आहिनि त असांखे पंहिंजे ग्रामीण समाज ते नाज़ु थी वियो आहे कि उहो बि हर क्षेत्र में अॻियां वधियो आहे